मध्य प्रदेश का समाचार मीडिया शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से सम्बंधित मुद्दों को इस प्रकार कवर करता है जिससे कि किसी उदाहरण के लिए दैनिक भास्कर का संवदाता पहुँचा किसी हॉस्पिटल में वहाँ क्या खबर है किस प्रकार इलाज हो रहा है क्या दिक्कतें आ रही हैं वो सबको कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड करता है या फिर अब तो लाईव भी मोबाइल सोशल मीडिया के माध्यम से रिकॉर्ड करके कनेक्ट करके डायरेक्ट लाईव दिखा सकता है इस प्रकार ये कभर करता है फोटो के माध्यम से या फोटो के माध्यम से प्रिंट मीडिया में भी ये खबर दे सकते हैं और वीडियो के माध्यम से तो दे ही सकते हैं अब तो लाईव न्यूज़ भी चलाने के साधन प्राप्त हो चुके हैं तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में समाचार मीडिया कर्मी और शिक्षा के ऊपर कवरेज करता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और आसान हैं तो वीडियो इंर्पोटेंट पार्ट है किसी भी खबर को कवर करने के लिए और लाईव देखने के लिए भी तो सोशल मीडिया जब से आया है और इसकी रीच बढ़ी है तब से मीडिया कर्मियों का काम आसान हो गया है